अपना बिहार राज्यमे पहिले ओतेक स्वास्थ्यके लेल आन जगहसँ अच्छा नहि रहे व्यवस्था अच्छा नहि रहे लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सुधार होलक हँ जैसेकि सरकारी अथी अस्पताल होलक तऽ ओ तऽ उतना अभी नहि होलक हँ सुधारमे लेकिन तैयो बहुत जैसे सदर ई सब हइ मेडिकल हइ लेकिन पहिले से बहुत अच्छा मतलब की भेलक हँ अब लेकिन ओकरा अलावा ई प्राइवेट व्यवस्था जे हय स्वास्थ्य सेवा ई बहुत ही अच्छा मतलब हय पहले तऽ ओतेक रहबो नहि कयलक हँ अब धीरे धीरे मतलब कि बहुत ही अच्छा तरहसँ मतलब कि विकास हो रहल हय ई सब चीजके लेल अब बहुत अच्छा लग रहल हय ई सब बिहार अब बिहारमे अब ओतेक तरहके कोइ दिक्कत नहि हय अच्छा अच्छा हॉस्पिटल भी बन गेल हय जाहिमे कोइ तरहके आदमीके मरीजके परेशानी भी नहि होइया जैसेकि हर तरहके जैसेकि अब पटनेमे देखिऔ तऽ एम्स भी हय महावीर संस्थान जे अथीके लेल हय फेमस हय कथी कहैत छै कैंसरके लेल चाहे मुजफ्फरपुरे देख लू मातृसदन मुजफ्फरपुरमे सबसे बड़ा हॉस्पिटल हय ई सब मतलब की बहुत अच्छा व्यवस्था अब कयल गेल हय पहिलेके अलावा अभीके स्वास्थ्य सेवा बहुत ही अच्छा हय बिहारमे